تو ہمیں بائک چلانے پہ ایک احتیاط تو برتنی چاہیے کہ بائک ہمیں زیادہ اسپیڈ نہیں چلانی چاہیے جو اور گاؤں گھر میں ہمیں نارمل ہی چلانا چاہیے اور اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہیلمیٹ کا اپیوگ کرنا چاہیے اور بہت ساری چیزیں ہیں ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ آگے پیچھے ہر طرک سے جو ٹریفک رول ہے اس اسے دیکھنا چاہیے اسے اس کی پالن کرنا چاہیے اور ہمیں ہر چیزوں کو دیکھنا چاہیے گاؤں گھر میں کم سے کم اسپیڈ میں چلانا اور زیادہ شو آف نہیں کرنا چاہیے شو آف سے زیادہ خطرناک بنتی ہیں چیزیں اور جو بھی ہوتی ہے پھر آپ کو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہیلمٹ لگانا چاہیے ہر چیز کا رول بنا ہے ٹریفک رول تو اس کی پالن کرنا چاہیے اور وہ ہم لوگ کے لیے ہی آبیسلی بنی ہیں وہ چیجیں تو ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے وہ ہمیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ چیزیں بنی ہیں اور ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے جو ٹریفک رولس ہیں ان سب کا خیال رکھنا چاہیے اور دیگر جو چیزیں ہیں دیگر جو چیزیں ہیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور جو ہے گاؤں گھر میں کم سے کم اسپیڈ چلانا چاہیے اور بچے تو اس کو کم عقل ہوتی ہے تو وہ تھوڑا ان کا بھی دھیان رکھنا چاہیے زیادہ فاسٹ بھی نہیں چلانی چاہیے اور ہمیں ہر جگہ پہ ایک نارمل جو اسپیڈ ہوتی ہے اس اسپیڈ پہ ہی ہمیں چلنا چاہیے اور سب کا خیال رکھنے جانور وغیرہ بھی آ جاتے ہیں کبھی کبھی سب کا کھیال رکھ کے چلانا چاہیے اور اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے جو جو ٹریفک رول ہیں ان سب کا خیال رکھنا چاہیے